क'क्राझार जिल्लायाव गोदोनि समावथ' नोगोद खस्थ' आरो जोंनि गामिनि मानसिफोरा गोदो खस्थ' मोनदोंमोन बिदिनो सोरबाफोर अफिसाव खामानि मावनाय साख्रि मावनाय सोरबा लेखा फरायनाय उन्दै ओनला गेदेर गोलाव लामानि थाखाय बहुत असुबिदामोन असुबिदामोन आरो दा बेफोराव जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मावथांखि मावथांखि आरो दा जौगानायनि मावथांखि मानसिफोरा इसे नायबिजिरनांगौ नायनांगौ बेफोरखौ नायबोयै नायबोनानै दा जोंनि इसे सुबिदा जानायनिफ्राय सुबिदासिन जाबाय दिनै साइकेल गैयामोन साइकेलबो सालायनो मोनबोबाय साइकेल सालायनो मोनबोनानै लामाफोराबो जाबाय साइकेलनिफ्राय दा गारि मटर बेफोरजोंबो दावगानो हाबाय स्कुल कलेज स्कुलाव थांनाय माबा मोनसे खामानियाव थांनाय टाइम मथे थाब सहैनो हानाय जाबाय दानि नैबे क'क्राझार जिल्लायाव दा सोरगिदिं

सोरगिदिं जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव दा बेफोरबायदि सुबिदा मोननाय जाबाय जोंनि मानाव गेदेरफोरनि खामानि मावनाय आरो बिसोरनि गभरमेन्टनि माबायाव सुबिदा दा सुबिदा मोनबाय ओमफ्राय जोंनि दा फरायसुला फरायसुलिफ्राबो बेफोरनि स्कुल

बिसोरबो बहुत जौगाबाय स्कुल सोलोंथाइ देहा फाहामसालि बेफोरबो मोजांनिफ्राय मोजां जाबोबाय बेनो आरो बेनो जोंनि बिसोरखौ

मान होयो दानि नैबे क'क्राझार जिल्लायाव मोजांनिफ्राय मोजां देभलप जाबोनाय एबा जौगानायखौ नुनानै बेनोसै